असें इत्थे फसल होंदी लाई दी साढ़ै इत्थे जानवर औंदे नसकान करने आह्ले ज्यादातर ते इत्थे असें कनक होंदी लाई दी कनकै दिनें इत्थे बांदर औंदे होर बांदर इत्थे बड़ा नकसान करदे आनियै ते अस बांदरें कोला कनक बचाई बचाई रक्खने बांदर तां बी आनियै नकसान करुड़दे तोड़ू दे कनक भन्नी त्रोडुदे छंडुड़दे अग्गें पिच्छें नकसान करदे ते नुहाड़े बाद च अस फ्ही ठनाका लान्ने होन्ने पीपे च पत्थर पाइयै ओह् लान्ने होन्ने अगर उ'यां गै बांदर औन ते फ्ही अस नुहाड़े बाद अग्गें ओह् करने होन्ने इक लफाफे दा इंस माह्नू बनान्ने होन्ने पुतला जन ओह् टंगने होन्ने चिट्टा गेदा लफाफा होंदा जां पीला रंग बरंगा लफाफा लाइयै फ्ही नुहाड़े कन्नै रोक लग्गी जंदी ते साढ़ै इत्थे बांदर औंदे फ्ही बी नुहाड़े बाद बी औंदे रातीं लै बी औंदे जेल्लै न्हेरा पेई जंदा जेल्लै न्हेरा पेई जंदा नुहाड़े बाद इत्थै बांदर औंदे होर फ्ही अस उसी बचाने गल्ला असें तार बी होंदी लाई दी तार लाउने फ्ही बी नी रुकदे नकसान करदे हर बारी फसल जेह्ड़ा खराब करुड़दे अगर दस कनाली कनक लाई दी होग असें ते नुहाड़े चा त्रै चार कनाली साढ़ा नस नसकान होई जंदा ओह् एह् एह् बाबजूद करने दे बाद ठनाका ते झल झुल्ल दिन्ने होन्ने अस बड्डा बड्डा बैरीं होंदियां इत्थें साढ़ै गरने दा झल्ल बी होंदा बैरीं बी होंदियां ते जानवरै कोला बचाने गल्ला ते अस एह् झल झुल्ल दिन्ने होन्ने फ्ही ते सब तुं पैह्ले एह् ऐ कि साढ़ै इत्थे ज्यादा नकसान करदे बांदर बांदर इत्थें बड़ा नकसान करदे ते फ्ही नुहाड़े बाद जेह्ड़ियां घोआं होंदियां घोआं बी ओह् नकसान करदियां घोआं बड्डे बड्डे नोलड कड्डूदियां गत्त जेह्डे होंदे ओह् कड्डुदियां ते नकसान करदियां कनक पुट्टी छंडुड दियां जेह्ड़े अपने त्रशूल होंदे उंदे ओह्दे कन्नै फसल फुसल भन्नु दियां बूह्टे भन्नू दियां ते नुहाड़े कन्नै असें कनकै कन्नै सरे'आं होंदी लाई दी जेह्ड़े किश ओह् फसल नकसान करुदे पक्खरु जेह्ड़े चिड़ियां चिड़ियां नकसान करुदियां दाने शाने खलारुड़ दियां जेह्ड़े ते इ'यै कि असें फसल थोह्ड़ा नकसान होई जंदा फसला दा ते नुहाड़े बाद अस झल झुल्ल दिन्ने होन्ने गरने दा झल दिन्ने होन्ने बैरी दा दिन्ने होन्ने खैरे दा बी झल दिन्ने होन्ने अस खैरा झल दिन्ने होन्ने अस नुहाड़ा हा बाद च होर बी ओह् उं'दी जेह्डियां थोह्डे लसूनियां डंडे छुंडे लाउड़ने होन्ने अस अड़तला करुने होन्ने अस ते फ्ही नुहाड़ा बाद केह् आखदे उ'नें इ'यां गै अस थोह्ड़ा फसलै बचाने होन्ने अपने कोला बड़ी कोशिश करने फसल बची जा फ्ही असें साल इक चलाना होंदा फसल अस ओह्दा खाना पीना होंदा साढ़ै गरीब लोक ऐ अस थोह्ड़े ते नुहाड़े बाद सारे कोला पैह्लें असें इत्थे असें फसल होंदी लाई दी कनक मक्क ते रौंगी होंदी लाई दी असें कन्नै मांह् कुल्थ होंदे लाए दे अदे निक्की मुट्टी आलुएं दी खेती होंदी लाई दी ते मटर बी होंदे लाए दे खेती असें सरे'आं बी होंदी लाई दी धान छून बी होंदे लाए दे ते इ'यै कि ज्यादा साढ़ी कनक जेह्ड़ी बांदर खराब करुड़दे ते मक्क बी खराब करुड़दे मक्कै कन्नै मक्क खराब करुदे फ्ही नुहाड़े बाद केह् आखदे नी हर इक फसल एह् असें बड़ी कोशिश करी करियै बचानी पौंदा अपने गल्लै राती सोन्ने बी घट्ट होन्ने अस भर दपैह्री बी आई जंदे एह् भर दपैह्री असें अंदरै औना होऐ ते तां बी नकसान करुदे बड़ा नकसान होंदा केह् करचै अस गोरमैंट बी असेंगी थोह्ड़ी बौह्त सुविधा दिंदी बा असें लेकिन तां बी कोई नेईं रुकदे ते इनें ई अस बांदरे मारी बी नी सकनें अस थोह्ड़े डराने छरूने होन्ने पाप होंदा अगर इनें मारना होएआ कोई बी जानवर ऐ मारना ते पाप होंदा अस ते मारने नेई खाल्ली नसाने दी कारवाई करने ओने इत्त गल्ला गी इनें मारना नेईं होंदा हनूमाने दी सैना होंदी एह् बांद र ते केह् ऐ कि बड़ा नकसान ऐ गौरमैंट बी केह् करै साढ़ै इत्थै फसल बी लाना छडुड़ेआ एह् बांदरें दी बजह कन्नै फसल बड़ा नकसान होंदा साढ़ै कोई त्रीह् चाली किलो मीटर एरिया ऐ जेह्दे च कोई पदंरा किलो मीटर एरिये च फसल लगदा बाकी फसल लाना छडुड़ेआ की जे बांदर बड़ा औंदा बांदरें दी बजह कन्नै फसल लाना छडुड़ेआ एह् किश होना नी दिंदे जियां के फसल ट्रैक्टरै कन्नै जोगै कन्नै दांदे जोगै कन्नै बी फसल लान्ने होन्ने अस लाइयै एह् थोह्ड़ा खरा होएआ अल्ली ते बरखा नी बरदी बरखा बरोग तां थोह्ड़ा खरा होग अपने कोला पानी शूनी लाइयै नैह्रा ते थोह्ड़ा खरा होग तां बांदर पुट्टी छंडुडदे फ्ही नुहाड़े बाद आई जंदिया घोआं छोआं आई जंदियां एह् बी बड़ा नकसान करदे फ्ही जियां जियां कनक साढ़ी बड्डी होंदी फसल ते फ्ही नुहाड़े बाद पक्खरु नकसान करुदे एह्दे बाद अस थोह्ड़ी करने हैन कोशिश फ्ही नुहाड़े बाद अग्गें मक्क दा फसल लान्ने होन्ने अस मक्क दे फसलै च बी इ'यै स्यापा होंदा ऐ बड़े जानवर आई जंदे नुहाड़े च बी ज्यादातर ते बांदर गै औंदे ते फ्ही नुहाड़े बाद नुहाड़े च बी होर बी निक्के जानवर आई जंदे खरगोश आई जंदे खरगोश दे बाद आई जंदे घोआं छोआं आई जंदियां सेह् आई जंदियां सेहा बी फसल खराब करुदियां ते फ्ही नुहाड़े बाद फ्ही नुहाड़े बाद एह् ऐ कि नुहाड़ बाद अग्गें मक्क दी फसल साढ़ा अगर असें पंदरा कनाली मक्क लाई दी होग ना ते नुहाड़े बिच्चा असेंई साढ़ा बड़ा नी ता चार कनाली जेह्ड़ा नकसान होई जंदा ऐ उ'यै दस जारां कनाली गै जेह्ड़ी असेंगी बचदी इन्ना नकसान होआ दा कि केह् करचै अस इ'यै हत्थ जोड़ियै विनती ऐ कि साढ़ा फसल जेह्ड़ा ठीक रोऐ स्हेई सुख शांति कन्नै मालकै दी दया कन्नै साढ़ा पैह्ले बी होई जंदा हा इ'यां गै अग्गें चलदा रोऐ फसल जेह्ड़ा ठीक होई गेआ फ्ही नुहाड़े बाद अग्गें आई जंदी असें सरे'आं होंदी लाई दी पंज छे कनाली सरे'आं होंदी लाई दी शैल तेल अगर एह् बांदर छांदर जानवर जेह्ड़े नेईं औन तां एह् बी ठीक होई जंदी साढ़ै सरे'आं बी नुहाड़ा फस्ट क्लास तेल छूल निकलदा जेह्ड़ा हर घर दे बिच्च यूज होंदा तेल सरे'आं दा दाल बी असें घर होंदी लाई दी फ्ही नहाड़े बाद असें मांह् दी दाल होंदी लाई दी माह् ते कुल्थ एह् ते जम्मू कश्मीर बिच्च बडी मश्हूर आइटम ऐ इक बड़ी शानदार एह्दी दाल होंदी ऐ मांह् कुल्थ जेह्ड़ी ओह् बी बड़ी गै शानदार होंदी ऐ गर्म सर्दियें दिनें खंदे एह् ठंड बिच्च बी जेह्ड़े ठंडु च खानी होऐ गरम होंदी एह खांसी खुंसी जिसी लग्गी होऐ ते तां एह् बहैत बधिया होंदी ऐ एह्दे कन्नै खांसी घटी जंदी कुल्थ जेह्ड़े बौह्त गरम होंदे खांसी खुंसी लग्गी दी होऐ बंदे लेई होर गला खराब होऐ जिसी सरदी होई दी होऐ तां एह् कुल्थ जेह्ड़े मांह् बी गरम नी होंदे हैन होर कुल्थ जेह्ड़े गरम होंदे ते एह्दे च सरदियें मौसमे च खन्ने होन्ने आं अस एह् हर घर दे बिच्च जेह्ड़े हर किसान जेह्ड़ा हर किसान भाई जेह्ड़ा कुल्थ जेह्ड़े लांदे न हर किसान भाई कुल्थ जेह्ड़ा लांदे एहदे कुल्थ मांह् कुल्थ थोह्ड़े जानवर घट्ट नकसान करदे जेह्ड़े के मक्कां ते कनक दा एह् थोह्ड़ा ज्यादा नकसान करुदे कन्नै सरे'आं होई सरे'आं जेह्ड़ी हां एह् घट्ट थोह्ड़ा नकसान होंदा सरे'आं दा घट्ट नकसान होंदा मांह् कुल्थां जेह्ड़ा एह्दे कोला बी घट्ट नकसान होंदा फ्ही नुहाड़े बाद आई गे जेह्ड़े मटर मटर बी साढ़ै इत्थे जम्मू कश्मीर बिच्च रियासी डिस्टिक दे बिच्च शैल शानदार जेह्ड़ी मिट्टी आह्ली जगह् बौहत बधिया ऐ भट्ठे कन्नै घर ऐ ते बौह्त बधिया मटर होई जंदे उत्थे जरूरी कोआंटल डेढ दो कोआंटल होई गै जंदे थोह्ड़ी जगह् च होंदे लाए दे बांदर छुंदर नेईं औन तां फ्ही नुहाड़े कोला बी ज्यादा होई जंदे अगर नकसान करन तां बी दो कोआंटल बची जंदे बजारै छजुरे च बी बेचने होन्ने जाइयै ते जानवर जेह्ड़ा इत्थै बौह्त आना शुरू होई गेदा अगर एह् जानवर इ'यां गै औंदा रेहा ते किसान केह् करोग अस कियां फसल लागे इ'यै कि हत्थ जोड़ियै विनती ऐ कि गौरमैंट अग्गें इ'यै प्रार्थना करने आं कि इं'दा जानवरा किश सोचो भाई बांदर छुंदर किश नेईं दा बाह्रां बाह्रां गड्डियां औंदियां इत्थै बांदरे दियां भरी दियां होर इत्थै छड्डी ओड़दे बड़ी तबाही पुट्टा दे भाई एह् बांदर ते इं'दा किश करो इ'यां गै एह् जानवर इ'यां इ'यां ज्यादा होआ दा दिन दिन ते फसल लाना बंद करुगे खाना पीना केह् ऐ सारे पूरी जनता अग्गें जिन्ने बी ऐ जेह्ड़े जेह्डे सुनै दे रिकार्डिंग जो बी ऐ हो रेही ऐ इ'यै विनती ऐ कि जानवरें दा किश सोचेआ जा होर साढ़ी विनती ऐ कि इ'यै हत्थ जोड़ियै साढ़ी दमैं हत्थ जोड़ियै विनती ऐ कि भई अस असें इस पूरी जेह्ड़ी थोह्ड़ी जो बी साढ़ी असेंई फैसीलिटी जेह्ड़ी होंदी दित्ती जा असेंई अस रियासी डिस्टिक दे रौह्ने आह्ले आं ते गौरमैंट असें दिंदी ऐ लाने कि जानवर साढ़ा नकसान करुदे हर बारी बौह्त नकसान होंदा साढ़ा ते गरीब लोक आं अस इन्ना नकसान नेईं झल्ली सकने अस कनकै दी मक्कै दी हर इक चीजे दी इत्थे इ'यै के बरबादी होआ दी असेंई बड़ा फैसीलिटी दित्ती जा अस इनें जानवरें गी मारी बी नी सकने कुछ नी करी सकने इ'यां खाल्ली अस थोह्ड़ी झल छुल देइयै अग्गें पिच्छे थोह्ड़े पुतले छुतले बनाइयै अस इनें नसाने मारी नी सकने पाप होंदा कि इ'यै दरखास्त करने आं अस गौरमैंट अग्गें जी इं'दा किश कीता जा होर अस मैह्नती लोक आं अस अगर फसल नी लागे होर फ्ही कि'यां कम्म चलग अग्गें इ'यै कि जै माता दी ठीक ऐ जित्थै साढ़ी रिकार्डिंग सुना दे जेह्ड़े इ'यै कि फसलै बारै साढ़ी गल्ल होई ऐ ते इ'यै सरकार अग्गें हत्थ जोड़ियै कि अस फसल ते लाना चाह्न्ने आं मेन चीज इ'यै कि इत्थै जानवर जेह्ड़े नेईं होना दिंदे असें पैह्लें बी केईं बारी कटरै जाइयै रियासी जाइयै एह् विनती कीती सरकार अग्गें कि जानवरें दा किश सोचेआ जा इ'यां गै अग्गें ओह् बी जानवरें बी ज्यादा आवै दे जानवर पिछले साल थोह्ड़े पिछले साल घट्ट हे इस साल थोह्ड़े ज्यादा होई गे एह्दे कोला अगले साल जेह्ड़े होर ज्यादा होई जाने ते साढ़े लोकें दा केह् होग कियां फसल लागे अस इ'यै दरखास्त साढ़ी कीती जा इ'यै ऐ कि बाकी अस सब कुछ ठीक ऐ ते मिट्टी छुट्टी आह्ली बाड़ी ऐ बाकी सब किश ठीक होई जंदा इ'यै विनती ऐ सरकार अग्गें कि असेंई केह् कि असेंई भाई सरकार अग्गें बौह्त बौह्त विनती ऐ कि असेंई फसल लाने जेह्ड़ी एह् ते इनें जानवरें कोला छटकारा करान किश कारवाई करन ते असेंई फसल लाना चाह्न्ने अस लोक अगर फसल नी लागे ते साढ़ा केह् होग फिर असें भुक्खे मरी जाना इ'यै विनती ऐ कि जानवरें दा कुछ करो बौहत ज्यादा जानवर इत्थै आवा दे कुछ नी छडदे